हाँ शुरुआत से मैंने बना बिल्कुल बनाने की ये कोशिश की है शुरुआत की है और कला और शिल्प की मदद से हम अपने घर को सज़ा सकते हैं और जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं जैसे शादी का कार्ड होता है वो शादी में किसी की शादी रहती है तो हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र जो आते हैं उससे हम जो मोटा वाला जो कागज रहता है उसका उसको काट के हम झूमर वगैरह बना सकते हैं मोती और कार्ड और रस्सी या धागे की मदद से और और भी अन्य तरीके के जैसे हमारे यहाँ पे जो टोकरियाँ होती हैं वो खराब हो जाती हैं उससे हम जो फ्लोवर पॉट्स वगैरह बना सकते हैं और उन उनमें धागे बांधकर पेड़ पौधे लगा सकते हैं धागे बांधकर डिब्बे डिब्बे को उसमें लगाकर धागे की मदद से और पेड़ पौधे लगा सकते हैं और परदे जो डाइनिंग टेबल पे बिछाने के लिए जो कपड़ा होता है उसपे हम अपनी कला के माध्यम से कढ़ाई बुनाई कर सकते हैं और जो हमारे घर में किचन वगैरह होता है उसमें हम कागज की अच्छे अच्छी कटिंग बनाकर लगा सकते हैं और जो हमारे जो गेट होता है वहाँ पर परदे के बाजू से हम अच्छे अच्छे मोती लगाकर एक डोरी में बांधकर और उससे जो पर्दा बना सकते हैं जो गेट पर लगाया जाता है और अन्य तरीके की जैसे जो होते हैं हमारे किचन में जो अलग अलग तरीके के जो अलमारी वगैरह होती है उसमें लगाने के लिए हम अच्छे जैसे ये पेपर कटिंग करके लगा सकते हैं और और भी अन्य तरीके के जैसे एक हम गमला लेके आ सकते हैं और उसमें पेंट करके उसमें कुछ कलाकृति वगैरह कुछ लिखकर हम या फिर पेंटिंग बनाकर बना सकते हैं उसको ऐसे अन्य तरीके के कार्य हम घर पर कर सकते हैं और ये मिट्टी पे जो गमले वगैरह रहते हैं या फिर जो फ्लोवर जो जिसमें हम नकली फूल रखते हैं वो हम मिट्टी का लाके और उसपे काँच वगैरह स्टोन वर्क और जो मोती वगैरह रहते हैं चिपकाने फेवीक्विक या फेवीकॉल की मदद से हम उसमें डिजाईन वगैरह लगा सकते हैं और अन्य तरीके के काम कर सकते हैं और जिससे हमारा घर सुंदर भी दिखता है और जो हमारे किसी काम का सामान नहीं रहता वो भी हमारे काम में आ जाता है